हमारे यहाँ जब किसी को अगल बगल बच्चा होने वाला होता है तो हम उसे हॉस्पिटल ले कर जाते हैं और डॉक्टर कि सलाह पर दवाई दिआ दी जाती है इन्जेक्सन दिया जाता है जब उनको बच्चा हो जाता है तब घर पर लाते हैं और अच्छे से ख़्याल रखते हैं डॉक्टर कि सलाह ले ली बार बार डॉक्टर कि सलाह लेते हैं डॉक्टर की सलाह पर उसे बच्चे का ध्यान रखते हैं उसके आस का पास का वातावरण कैसा हो डॉक्टर कि सलाह पर सब कुछ करते हैं और डॉक्टर जो भी बोलता है खिलाने पिलाने को वो खिलते हैं बच्चे को जो टीका लगता है हमारे यहाँ गाँव में इस्कूल हैं वहाँ पर लोग आते हैं हम बच्चे को ले जाते हैं इन्जेक्सन लगवाया जाता है फिर घर पर लाते हैं उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं और बच्चों का कैसा वातावरण होना चाहिए डॉक्टर से पूछते है हम बच्चे को कौन से महीने पर क्या खिलाना चाहिए क्या पिलाना चहिए सब डॉक्टर कि सलाह पर करते हैं हमारी भाभी हैं उनके भी बच्चे ह होने वाले थे तो डॉक्टर ने जो भी सलाह दी हम वैसे करते रहे और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखे बच्चे को जब छोटा रहता है बच्चा तो उसको हाथ धुल कर अच्छे से साफ़ सफाई से उसको गोद में लेते हैं और बच्चे के पास कोई भी गंदगी न हो इसका भी पूरा ध्यान रखते हैं बच्चे बच्चे के आस पास कोई गंदगी होगी तो कीड़ा उड़ा काट लेता है तो उससे इन्फ़ेक्सन होने लगता है तो इसलिए हम बच्चे के पास कोशिश करते हैं कि कोई भी गंदगी न हो स्व एकदम स्वक्छ वातारण वरण हो और मेरी भाभी भी बहुत अच्छे से बच्चे का ध्यान रखती थी हमारे यहाँ बच्चे को कोई बीमारी नहीं हो पाती थी हम लोग कोशिश करते थे कि बच्चे अच्छी तरह से रहें और